जय झूलेलाल असांजे हिते शहर में रुपेश कुमार वॾो आहे उहो असांजी ॾाढी मदद कंदो आहे हर ॻाल्हि में जेकी बि असांखे घुरिज हुजे हर ॻाल्हि में असांखे साथ ॾींदो आहे अनाज पाणीअ में हिन हुन में जेको बि असांखे खपे हुन में में उहो पाणि अची बीहंदा असांखे हिन अध्यक्ष जे बीहण जे करे असांखे ॾाढी ॾाढी सुविधा मिलंदी आहे ऐं मन में बि ख़ुशी थींदी आहे हर ॻाल्हि में उहो असां खे सपोट कंदा आहिनि काई बि ॾुख हुजे सुख हुजे काॾे वञिणो हुजे अचिणो हुजे हॉस्पिटल जो हुजे या कंहिं मंदरु टिकाणे जो हुजे या कंहिं में कंहिं ॻाल्हि जी तकलीफ़ हुजे हुन में बि हर ॻाल्हि में असांखे मदद कंदा आहिनि असांखे हुन रुपेश कुमार जी असां आभारी आहियूं इनकरे असां तव्हांखे उहो ई चऊं था की भई असांखे हर ॻाल्हि में हितां जा अध्यक्ष असांखे सुठी सुविधा ॾींदा आहिनि जय झूलेलाल